असांजे शेहर में लीलाशाह जी कुटिया आहे जिते किथां किथां खां माण्हू दर्शन करण ईंदा आहिनि साल में ॿ दफ़ा मेलो सुठो लगंदो आहे शादियूं ऐं जणयां वगै़रह थींदा आहिनि उनमें ॾाढी मौज मचंदी आहे सुबुह शाम भंडारा चालू हूंदा आहिनि आरतियूं सुबुह शाम थींदियूं आहिनि उनमें आर्तवारु ॾींहुुं त ॾाढी मौज मचंदी आहे सॼो मंदिर भरिजी वेंदो आहे ऐं परसादी ऐं कढ़ी चांवर बि खाइण लाइ ॾिना वेंदा आहिनि जेके प्रेमी प्रेम सां खाई ऐं ॾाढो आनंद माणींदा आहिनि ॿियो त हिते गांधी समाधी आहे जेका सिर्फ़ु गांधीधाम ऐं पंहिंजे दिल्लीअ में ई ॾिसण लाइ मिलंदी आहे उते बि घणा टूरिस्ट घुमण फ़िरण ईंदा आहिनि पर्यटक पंहिंजे ॿियो हिते उनजे पासे में ई साध बेलो सिध जहिड़ो ई ठहियल आहे जिते शाम जो सुठो मेलो लगंदो आहे झूला चकरियूं लॻियल आहिनि तंहिंखा पोइ खाइण पीअण जा स्टाल लगंदा आहिनि उते माण्हू मौज माणींदा आहिनि खाई पी मौज कंदा आहिनि साम्हूं झूलेलाल जो वॾो मंदिर बि आहे ऐं साईं बाबा जो सुठो मंदिर ठहियल आहे जेको ॾाढो मशहूरु आहे जिते माण्हू मान्यताऊं करण ईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ शीतला माता जो मंदिर आहे इनखां ई अॻियां नट मंदिर जंहिंखें शिव मंदिर चवंदा आहिनि ऐं पंहिंजो श्री राम चंद्र जो लक्ष्मण सीता हनुमान जो बि मंदिर आहे पासे में ई अंबे माता जो मंदिर आहे सुठो वॾो ठहियल अॻियां थोरो वञूं था त संतोषी मां जो मंदिर आहे ऐं तंहिंखां पोइ अॻियां थोरो जेसल तोरल जो मंदिर आहे अंजार शेहर में हितां खां अठ किलोमीटर आदिपुर खां परे उनमें बि माण्हू किथां किथां खां मान्यताऊं करे बसूं करे यात्री ॾिसण ईंदा आहिनि अहिड़ी तरहं अॻियां स्वामी नारायण मंदिर बि आहे भुज में उते बि बसूं भरजी ईंदियूं आहिनि ऐं ॾाढो सुहिणो मंदिर ठहियल आहे स्वामी नारायण जो अहिड़ी तरह कच्छ में गांधीधाम आदिपुर ॾाढा ॾाढा सुठा घुमण जा पर स्थलु आहिनि ऐं पर्यटक हुते घणेई ईंदा आहिनि ऐं मान्यताऊं कंदा आहिनि स्संस्कृतिक प्रोग्राम बि हिते घणेई थींदा रहंदा आहिनि झूलेलाल जो बहिराणो साहिब थींदो आहे झूलेलाल जा प्रोग्राम थींदा आहिनि स्कूलनि में सांस्कृतिक प्रोग्राम थींदा आहिनि राम कृष्ण जा प्रोग्राम थींदा आहिनि साईं बाबा जो बि प्रोग्राम थींदो आहे तंहिंखां पोइ अहिड़ी तरह हिते वॾी वॾी हस्तियूं बि सुठियूं आहिनि तंहिंखां पोइ जेको चवणु खपे हूअ ॾाढो सुठो गांधीधाम आदिपुर में आहे जय झूलेलाल